हम एक ब्लेजर लिए जिसमें एक बार धोने के बाद उसका कलर चल गया उसके बाद फटने लगा फिर उसको सिला के जब पहनने के बाद फिर फटने लगा अगर बुलेजर सही नहीं था और ब्लेजर जो डुबलिकेट था दी लो क्वालिटी का था इसका ब्लेजर पहनने के बाद ही फटने लगा और जो कोट हम लिए उसका सियन खुलने लगा कपड़ा एकदम लो क्वालिटी का था